जॅं दुनियामे कतहुँ घुमि सकतहुँ तऽ सभसँ उत्तम जगह जे छलए ओ उत्तराखण्ड छलए उत्तराखण्डमे चारि धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गङ्गोत्री यमनोत्री जहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग छलए बारह द्वादश ज्योतिर्लिङ्गमे स्थान छै केदारनाथ के बद्रीनाथ के जहाँ पर प्राकृतिक मनोरम दृश्य जेछै ओसभ देखऽके अवसर मिल सकै छै अखन इहो छै जे वहाँ पर जे पर्यटक छै ओ जादा आकऽ आओर वहाँ पर उनकी सुन्दरता जे छै सुन्दरतामे दाग लगाबै छै तो सरकारके ई चाही जे पर्यटक आबैथ तऽ हुनकर प्लास्टिक बोतल जेछै इसभके रोक करबाक ताकि जेहै से ओ प्राकृतिक जे दिक्कत न हो सकै आओर अधिकसँ अधिक लोक वहाँ पहुँचथिन तऽ ओहिसँ ई जे अवसर छै ओ जादा आओर पुष्पान्वित हेतै लोग जादासँ जादा वहाँ पर पहुँचै तो सभसँ जे देव भूमि जे कहल जाइ छथिन भारतवर्षमे भारतवर्षक देवभूमि छै उत्तराखण्ड